रेडियो ते सिंधी भॼन हलंदा आहिनि सिंधी गाना हलंदा आहिनि सुठो लॻंदो आहे टी वी कीअं बि सिंधी चैनलनि जी आहे हिन में सिंधी गाना नाटक वग़ैरह हलंदा ई आहिनि पोइ बि ॾिसंदा आहियूं सु सुठा लॻंदा आहिनि सु टी वी में सिंधी चैनल ते पाणि सुबुह जो सिंधी भॼन ॿुधंदा आहियूं सिंधी सत्संग ॿुधंदा आहियूं ऐं सुठियूं सुठियूं स्टोरियूं इंदियूं आहिनि सुठो लॻंदो आहे तंहिं खां पोइ सिंधी देवता झूलेलाल आहिनि जेके झूलेलाल जा भॼन बहिराणा साहिब ईंदा आहिनि सिंधी नाटक हलंदा आहिनि सिंधी पिक्चर बि हलंदी आहे सुठो लॻंदो आहे तंहिं खां पोइ सिंधी समाचार बि ईंदा आहिनि उल्हास नगर में त पाणि लाइव समाचार ई हलंदा आहिनि चेटीचंड जो प्रोग्राम थींदो आहे सी लीला शाह वर्सी जो प्रोग्राम थींदो आहे उहो बि इलाही ॾिसी सघंदा आहियूं मीडिया में बि सिंधी गाना सिंधी पिचर ॾिसंदा आहियूं टाकीज़ में बि ॾिसण वेंदा आहिनि ऐं सु ख़ूबु यूट्यूब ते बि सिंधी भॼन सिंधी सत्संग ॾिसंदा आहियूं इंस्टाग्राम ते बि एकाउंट सुखु अथई वग़ैरह हलंदो आहे सिंधी समाचारु पत्र बि ईंदो आहे इएं जेके खबरूं पाण में मिले थी